جیسا کہ آپ کا مجھ سے سوال ہے کہ کیا میری کوئی ذاتی خواہشات ہیں جن کے لیے میں کام کر رہی ہوں جن کوحاصل کر نے کے لیے میں کام کر رہی ہوں تو میں بتانا چاہوں گی کہ جو میری ذاتی خواہشات ہیں وہ تو بس اتنی ہی ہیں کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جاؤں مگر میری ایک ذاتی خواہشات اتنی یہ بھی ہے کہ میں غریب اور مظلوم بچوں کی مدد کروں اور ان کو تعلیم حاصل کرانے کے لیے آگے بڑھوں اور ان کی تعلیم میں اپنا حصہ دوں جس کے لیے میں نے کافی سوشل این جی اوز جوائن کیے ہیں تعلیمی ادارے جوائن کیے ہیں جس میں میں مفت میں بچوں کو تعلیم ادا کرتی ہوں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں میں نے گھر گھر جا کے لوگوں کے اس کی معلومات بھی دی ہے کہ بچوں کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور ہم اپنی اس قوم کو بدلنے کے لیے اس قوم کو سدھارنے کے لیے اس کو اجاگر کر نے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں اور تعلیم اس کا ایک اکلوتا ہی ذریعہ ہے